बोलिए आपको क्या लेना है हमारे पास एप्पल है संतरा है केला है आम है नारियल है अंगूर है आपको कौन सा लेना है एप्पल तो अभी सौ का के जी चल रहा है

संतरा पचास का हाँ है वो अस्सी रुपये के जी है

अरे आप कितना लीजिएगा पहले यह तो बोलिए हाँ तो सत्तर लगा देंगे खान पुर नहीं नहीं आगे वाला दुकान में देखो अस्सी रुपया हम तुमको सत्तर बोल रहें तो और भाव खा रही हो हँ सुनाइए सुनाइए हाँ क्या बोले अच्छा एक पेटी लीजिएगा तो हम पूछे आप से पहले जो आप एक पेटी लीजिएगा कितना तो आप बोले एक के जी त के जी में ज़्यादातर अच्छा एक पेटी लीजिएगा तो ठीक है एक पेटी पे सौ रुपया छोड़ेंगे

हाँ तो पेटी में छह सात किलो आ जाता है अरे ऐसे कैसे सौ रुपया छोड़ रहे हैं अरे आप अच्छा ठीक है आप जिद्द कर रहे हो नया कस्टम्मर हो तो डेढ़ सौ रुपया छोर रहे हैं सेब तो एक सौ का के जी ऐसे में के जी लीजिएगा तो एक सौ का है वो सौ रुपये के जी है ज़्यादा जिद्द करिएगा तो नब्बे रुपये देंगे आम आम नब्बे रुपये है हाँ तो आम तो महंगा है अभी क्योंकि अभी नया फ़ल में अभी आम ही तो आया है खट्टा नहीं पहले टेस्ट कर लीजिए फ़िर लीजिए और कुछ आम आम है मीठा वाला माल्दह दो रंग का एक माल्दह भी है एक सिपीया भी है आपको जो मन है सो लीजिएगा अच्छा तो ठीक है आप माल्दह ले लीजिएगा और कुछ लेना हैं